हैलो हां जी कुन्न तिल्ले आह्ले बोला दे में वर्षा बोला निं आं ते में थुआढ़े कोला कढ़ाई करानी ही हां ते तुसें लेआनी ते ओड़गे अहें लेआनी ते ओड़गे पैह्लें सानूं तुस सानूं पैह्लें रेट सनाओ सत्त सौ बड़ा मैंह्गा ऐ नेईं नेईं नेईं बड़ा मैंह्गा ऐ घट्ट करने पौना थुआनूं नेईं नेईं तुसें मेरी इक स्हेली दा इक मेरी मेरी स्हेली दा करी दित्ता हा थुआढ़े कोला कराया उन्नै उ'नें पंज सौ दा कराया तुसें एह् केह्ड़ी बेईमानी करा दे ऐ नेईं नेईं उन्ने गै ते मिगी थुआढ़ा नंबर दित्ता नेईं चलो ओह् ते छड्डो बाद च अस करने आं पैह्लें एह् सनाओ ठीक करगे तुस नेईं नेईं में ओह्दा दिक्खेआ हा ना ओह्दा दिक्खेआ ओह्दा बड़ा स्हेई लग्गेआ मिगी नेईं नेईं रेट ते थुआनूं करना गै पौना घट्ट तुसें उसी करी दित्ता ते मिगी बी करी देओ हां कोई निं चल कल में आई जाना थुआढ़े कोल कल करने आं गल्ल पर तुस रेट दिक्खी लैएओ पर इकदम कम्म स्हेई होना चाहिदा होर रेट रेट ठीक होना चाहिदा मतलब साढ़ा कपड़ा बी स्हेई थ्होना चाहिदा ओह्दा डिजाइन बी स्हेई होनी चाहिदी परफैक्ट होना चाहिदा आहो कोई नी पक्का करी देगे ना कल किन्ने बजे किन्ने बजे तक आवां कल ठीक ऐ फिर आई जाह्गे हां ठीक ऐ ओके